میرا ایک بیگ پھٹ گیا تھا میں اس بیگ کو لینے کے لیے جو ہے میں مارکیٹ گیا مارکیٹ میں جا کر کے میں نے ایک ٹرالی والا بیگ خریدا خرید کر کے لے کر کے میں گھر آیا مجھے کہیں سفر کرنا تھا سفر کے واسطے جو ہے میں جا رہا تھا لیکن اس بیگ کے اندر جو ہے میں نے سامان وغیرہ رکھا اس کا چین پھٹ گیا اور کپڑے بھی اس کے ٹھیک نہیں تھے بیگ کے اور اتنا زیادہ مطلب خراب نکلا جوکہ مجھے انہوں نے دکاندار نے مجھے ٹھگ لیا اور بیگ ٹھیک نہیں دیا اس وجہ سے جو ہے مجھے بہت دشواری ہو گئی اور بیگ بیگ کا چین بھی ٹھیک نہیں تھا بیگ کا کپڑا بھی ٹھیک نہیں تھا اور بیگ کا جو چھوٹا بھی تھا اس وجہ سے جو ہے بہت زیادہ بالکل دشواری ہو گئی اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو میں چینج کرلوں دوسرا دوسرا لے لوں